ہوں ہلو جی میں وسیم اکرم بول رہا ہوں آپ لطیف بھائی بول رہے ہیں دکاندار چشمہ والے اچھا اچھا بہرووا میں آپ ہی کی دوکان ہے جی جی جی لطیف بھائی مجھے ایک چشمہ لینا ہے ہائی پاور والا تو اب آپ کے پاس میں کیسے پہنچوں کہاں کس جگہ ہے آپ کی دوکان جی جی جو جیسے نریندر مودی جو پہن لگاتا ہے اپنے آنکھوں میں چشمہ تو لیکن لیکن مجھے ہائی پاور میں چاہیے اور دن میں ہمیں اچھا ایک دم صاف ستھرا دکھنا چاہیے تو اس کا فریم وریم بتا سکتے ہیں اچھے سے کیسے کیا ہے جی نہیں تو مجھے شاہ رخ خان جو ہے نا اس کا جو ڈیزائن ہے جس اس کا چشمے کا تو ہمیں اس ڈیزائن کا ہمیں کیا بولتے ہیں چشمہ چاہیے لیکن مل جائے گا تو پھر بھی کتنا مہنگا رہے گا سر ارے بھائی تو میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں لیکن ہمیں تو پندرہ ہزار والا نہیں چاہیے ہمیں کچھ میڈیم ہمیں میڈیم والے چاہیے لیکن ہائی پاور میں چاہیے اچھا کتنے سال کا گارنٹی ہے نہیں تو کہیں کہیں میں دیکھا ہوں کہ ایک سال کا گارنٹی رہتا ہے لیکن آپ کے پاس سن رہا ہوں کہ چھ چھ مہینے اچھا کانچ اچھی کوالٹی کے ملتے ہیں لیکن کلر کیسے کلر کیسے کیسے ملیں گے

ہمیں کانچ میں لال کلر چاہیے اور اس کا جو فریم ہے جو ڈنڈا والا جو ہے کان میں جس طرح لگاتے ہیں نا ڈنڈا تو وہ ہمیں چاہیے گرے کلر کا آٹھ ہزار تک بیٹھے گا پھر تو تو آپ کچھ چھوٹ ووٹ نہیں کریں گے سر یہ بھائی ہمارا آمدنی بہت کم ہے آپ اتنا زیادہ بول دے رہے ہیں اچھا اچھا کانچ کی کوالٹی زیادہ ہے تو تو پاور کتنے پوائنٹ کا رہے گا پاور تو پھر مجھے اچھا دکھے گا